असें दिक्खे नी गाने गुने साढ़ै होंदे निहे बेचारे गरीबी हालत ही ते एत्त कुत्थै साढ़े गाने गुने औंदे हे साढ़ै टी वी बगैरा बी नेहां कोई बिजलियां बी नेईं हियां किश बी नेहां असें इ'यै कम्मै ने गै बास्ता कम्म ध्याड़ी लाई दी ते बाकी किश नी ते बाकी इ'यां जेह्ड़े हून तां म्हौल ऐ तां उ'नें समें च बड़ा किश ऐ बा असें नी औंदी समझ एह्दी बी ते